हम तैरना है कई प्रकार कैसे चार पाँच प्रकार के तैरने होते हैं खड्डा है बैठा है तो ओ जैसे आज के पाथ तक भी तैर सकते हैं पैर अंदर करके भी तैर सकते हैं जब पीछे पीठ करके हठी चलाना पड़ता है ओ भी कर सकते हैं हम हल्का फुल्का काम धीरे धीरे काम कर लेते हैं उसके बावजूद तैरना भी एक एक घंटे हम बुड्डी मार सकते हैं मारना होता है ऐसे यहाँ से वहाँ निखरना हो तो इधर से उधर निखर सकते हैं बुड्डी मार के उसके बाद जैसे दो दो घंटे तीन तीन घंटे मतलब लगभग मान के चलो पाँच पाँच घंटे पानी में लगभग हम बैठे ही रह सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है उसके बाद तैरना हमें सिखना है जैसे पहले तैरने में दिक्कत होती थी यहाँ पे नहीं जाएंगे ऐसे खींच लेते कि हम यहाँ पे नहीं तैर पाएंगे ये है वो है सभी जैसे साथ में जाते थे लोग तो उनसे मैं ये कहता था कि अपना तैरना होता है यातना बनाना होता है तैरने में हमको दिक्कत रहती है तो कहते थे नहीं नहीं चलो अंदर घुसो तो तैर लोगे ऐसा हम सिखा देंगे ये है वो है तो हम तैरने में क्या है थोड़ी कठिनाईयां है बाकी तैरने तैरने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो लगभग आराम आराम से अंदर जाओ पाय पटकना सिखाएंगे फिर तैरना अब लगभग बड़ी देर तक का हम पानी में रह सकते हैं डूब जाओ यदि नदी में नहाने जाओ तो दो दो घंटे तैरते रहो तैरने मतलब कि समय मिला जितनी देर मौका मिला ओतनी देर पानी में खेल कूद मचाबा मचाया रहता है जो तैरना भी रहता है और यहाँ से वहाँ छू के और पानी वानी महिया ओ तैर बनाना काम बे में का रहता है धीरे धीरे से काम चला रहता है और बनाते बनाते रह जाओ एक सिस्टम बन जाएगा सभी कहते हैं अब इतना ही तैरते तैरते बड़ा दूर तक का तैरना सीख गए हैं वह है काम अब से दो दो घंटे रहना है खेल कूद में बनाना है आधा आधा घंटे चलना पड़ जाए रुकना पड़ जाए तो भी तैरना सीख जाओ सीख जात नाय उसके बाबजूद तैरते तैरते बन जाता सिस्टम आराम से तैरते रहो ये है वो बनाते रहो खेल जैसे पानी में खेलना भी पाँच लोग छह लोग खेलते रहते हैं बनाते रहते हैं इधर उधर छू आओ बनाओ जा और ये कला कि यहाँ से पानी फेंका उधर से तैरना सीखो यहाँ से बुड्डी मारो वहाँ निखरो जाके ये सब सिस्टम बनता रहता है धीरे धीरे तैरते तैरते बन जाता है उधर उधर से धीरे धीरे तैरते रहो इधर तैरना ये सब पहले दिक्कत रहती थी तैरने में बनाने में अब कोई हमको दिक्कत नहीं उपलब्ध होती है दिक्कत क्या इधर उधर तैरने से सिस्टम बनने से दिक्कत थोड़ा बड़ा जैसे है पानी वर्षा तब भी नहाने में मजा आता है इधर उधर काम धंधा में मन कम लगता है तैरने में ज़्यादा मन लगने लगता है तो ये भी आप कहने लगते हैं लोग जाओ भाई अब चलो देर हो गई है न तैरो मगर हम लोग कहते हैं भईया तैरते रहो इधर उधर सिस्टम बन जाएगा थोड़ा बड़ा तैरते रहो मजा आता है नहाने में वो ए अब देखिए कित्ती देर में बुड्डी मारकर निखरोगे कितनी देर में ये बनाओगे करम धंधा करोगे तो लोग कहते हैं अरे यार अब रहने दो टाइम नहीं अब वो है काम धंधा है इधर उधर थोड़ा चला जाए ये बन जाए तो ये हैं जैसे चार पांच लोग साथ में जाते हैं तैरना में किसी को फोन आएंगे तो किसी काल चलने लगती हैं तो कहते हैं भाई तैरो क्या करोगे जाके अभी तो दोपहर है इतनी गर्मी है पानी में अच्छा लग रहा ठंडा भी लग रहा है नीक तो कहने लगते हैं भाई अब नहीं तैर पाएंगे इधर उधर हम जाते रहते हैं तो हम कह दे आप क्या करोगे जाके अभी आधा एक घंटा तैरो बनाओ सिस्टम बन जाए ये है वो है तो कहते रहते हैं तो थोड़ा बाड़ा सिस्टम बना करता है तो फिर इधर उधर नहाने धोने में सिस्टम बन जाता है उधर उधर चलते चलते तब तक एक डेढ़ घंटा हो जाता है कुछ लोग कह देने लगते हैं यहाँ से यहाँ पैर जाओगे तो कहते हैं हाँ हम पूरा क्रॉस कर जाएंगे इतना तैरने में माहिर हो गए थे तैरते तैरते सिस्टम बन गया तो बहुत दूर तक तैरते रहे बनते रहे हैं